हैलो स्विगी मूंखे टेस्टी रेस्टोरेंट खां पनीर टका टक ॾह चपातियूं अचा ऐं चार तंदूरी रोटियूं घुराइणियूं आहिनि हीअ खाइण जी शयूं तव्हां विष्णु नगर सोसाइटी घरु नंबर ॿ सौ ॿ वराछा ते डिलीवर करे छॾिजो